हाँ बोलिए कौन बोल रहा है हाँ हाँ मैं डेलिवरी से बात कर रहा हूँ आपकी कोई दिक्कत है क्या बताइए

तो आह आपका फंक्सन कब है कल या आज आपका जो डेलिवरी होने वाला था वो कब होने वाला था मतलब कल या आज होने वाला था आज कितने बजे का था समय आपने कितने बजे का जहाँ दिखाया गया था और अभी तो मैम बारह बजे ही हुए हुई है हाँ मैम मुझे थोड़ा माफ़ कर दीजिए आज आपका ड्रेस में हम डेलिवरी कर देंगे और आपको कोई परेशानी की बात नहीं है ये हम साढ़े बारह बजे आपके पास पहुंच जाएंगे और आप एक बजे आपका फंक्सन है ना हाँ मैम आप परेशान मत होइए मैम आप परेशान मत होइए आप सही वक़्त में आप ने पा मतलब फंक्सन को अटेंड कर पाएंगे और हम बस अभी जा रहे क्या है कि मैम थोड़ा यहाँ पर असुविधा हो गई है कि ट्राफिक जाम हुआ था और आपका ड्रेस जो व्यक्ति लाने वाला था उसकी तबियत थोड़ा बहुत बिगड़ गया तो उसको हस् अस्पताल जाना पड़ा तो अब आपकी डेलिवरी जो हुआ ना वो मैं ले कर जा रही हूँ आप हमें थोड़ा माफ़ कर दीजिए ये होने के लिे और हम आपका जो ड्रेस है हम बारह बजे ले कर जा जाएंगे मतलब बारह दस बारह दस बारह बज के दस मनिट पर हम आपका डेल ड्रेस जो डेलिवर कर देंगे हाँ हाँ मैं हम जल्दी ले कर जाएंगे क्यों क्यों क्योंकि मैम यहाँ पर ट्राफिक बहुत ज़्यादा हो रहा है आप भी थोड़ा हमारा समय जो है थोड़ा थोड़ा समझिए हाँ हाँ हाँ मैम बारह बजे हम आपके पास ले कर आ जाएंगे बारह बज कर दस मिनट पर या पंद्रह मिनिट पर आपके पास आपका ड्रेस सही से पहुंच जाएगा आप बिल्कुल परेशानी लेने की आपको ज़रूरत नहीं है आपका जो ड्रेस है वो आपके पास हम पहुंच जाएगा आपको परेशानी लेने की ज़रूरत नहीं है हाँ जी मैम मैं रखती हूँ अभी मुझे जाने दीजिए हाँ जी हाँ जी रखती हूँ